मेरे अनुसार हिन्दी भाषा के सामने कई सारी चुनौतियाँ आती है दुनिया में तो वैसे सभी लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं लेकिन मैं जहाँ जिस जगह पर रहती हूँ वो भारत है और भारत में हिन्दी भाषा ज़्यादा बोली जाती है और हिन्दी हमारी मात्रभाषा है जिसे हम बचपन से ही मरते दम तक हिन्दी ही बोलते हैं हमें हमारे माँ सिखाती है हिन्दी भाषा औ माँ के साथ साथ इस्कूल कॉलेज सब जगह कहीं भी चले जाओ विदेश में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी हम हिन्दी भाषा ही बोलेंगे हिन्दी भाषा के सामने चुनौतियों में अदितिय उच्चारण शब्दावली के विभिन्न स्रोत विभिन्न स्क्रिप्ट मतलब कि अगर किसी हिन शुद्ध हिन्दी में कुछ लिखा हो तो उसका दूसरी हिन्दी में मतलब आसान शब्दों में बोलने वाली हिन्दी में उसका मतलब निकाला जाता है क्योंकि हम भारत में भी कई राज्यों में अलग तर अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है जो हिन्दी से ही मिलती जुलती रहती है लेकिन उसको पूर्ण हिन्दी नाम नहीं दिया जाता है लेकिन रहती तो वो हिन्दी ही भाषा है